वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में क़ानून की आवश्यकता कहीं ना कहीं होती ही है लेकिन मैं अपने जीवन की बात करूँ तो क़ानूनी डॉक्युमेंट्स तैयार करने का अनुभव मेरा बहुत ही व्यवस्थित रहा एक छोटे से केस में जैसे कि मान लीजिए मैं बैंक गया खाता खुलवाने बैंक में खाता खुलवाने गया वहाँ पर उन्होंने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक डायरी और राशन कार्ड इन सभी चीज़ों की माँग की जब मैं डॉक्युमेंट्स को तैयार करने लगा तो पता चला कि जो आधार कार्ड नए प्रारूप में बन रहे हैं वो उसको अलाओ नहीं करते हैं गवर्मेंट उसको अलाओ नहीं करती है तो उस डॉक्युमेंट्स को फिर से नये तरीक़े से अपडेट करवाया अपडेट करवाने के बाद उसको सबमिट किया इस प्रकार से कई जगह जो व्यक्ति किसी डॉक्युमेंट्स के बारे में पूरा जानता नहीं है कि ये कहाँ काम आएगा कहाँ नहीं आएगा तो यह मुश्किल भी हो जाता है और जैसे क्या है कि कई डॉक्यूम्ट्स को लेने एक ही डॉक्युमेंट्स को लेने तीन जगह जाना पड़ता है जैसे मान लिया जाए मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनवाने हैं तो हमें फ़ॉर्म दुकान से लाना है भरना हमें है फिर जमा कहीं और होता है और जमा करने के बाद लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता है तो हमें इन डॉक्युमेंट्स के मिलने में मुश्किल तो होती है लेकिन जब हमें एक हमारा एक प्रकार का किसी भी एक प्रकार का डॉक्युमेंट्स तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें जीवन में उस डॉक्युमेंट्स को लेके कोई परेशानी नहीं होती इसलिए हमें जितना जल्दी हो सकता है हमें अपने अपने मूल तरीक़े से हमारा मूल एक जिसे हम कह सकते हैं प्रारूप है एक जीवित अवस्था में व्यक्ति तो होता ही है लेकिन कागज़ी कार्रवाई जो होती है व्यक्ति की वह सरकारी दफ़्तरों में दबी रहती है उसे शो किया जा सकता है हम हमारे डॉक्युमेंट्स के द्वारा हम हम सरकारी दफ़्तरों में उस हमारी जानकारी को शो कर सकते हैं इसलिए हमें क़ानूनी डॉक्युमेंट्स तैयार करके रखना चाहिए जितना संभव हो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें पहले से तैयार हों कुछ ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई मौकों पर ही तैयार की जाती हैं जैसे कि स्टाम्प वगैरह है तो अगर कोई किसी मकान वगैरह की रजिस्टरी हो रही है तो उसी समय हम इस्टाम्प वगैरह तैयार करवाएँगे पहले से तो ऐसा किया नहीं जा सकता इसी प्रकार से कुछ डॉक्युमेंट्स होते हैं जिनके बाद जिनको हम यथा संभव जब कार्य होता है तभी पूरे कर सकते हैं और कुछ डॉक्युमेंट्स ऐसे होते हैं जो जन्म से लगाके हम जहाँ तक हमारी पढ़ाई पूरी होती है वहाँ तक हम उन डॉक्युमेंट्स को सँभाल कर रख सकते हैं